हैलो आप कौन तुस टेलर बोला दे ओ शाप दे जिंदे कोल मै आई दी ही हां मि ना ओह् लेना हा किनारी आह्ला सूट लैना हा हा होर होर ते लेने हा पर पैह्ले एह् सनाओ कि केह् रेट होंदा कनेहा कपड़ा ऐ इ'यां मीडियम रेट आहो आहो ओह् कोई गल्ल नि ऐ तुस मीडियम रेट बताओ मीडियम रेट मीडियम रेट केह् ऐ तुं'दा तुसें मिकी सनाई ओड़ेओ कुल्ला कुल्लै दुकान तुं'दी खुलदी ऐ ते उसलै ते ऐतबार छुट्टी ते निं होंदी तुसें अच्छा चलो ठीक ऐ आह्गे ठीक ऐ